मैंने अभी प्यूमा से जूते मंगाए हैं उसका मुझे बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा है ये वजन में बिल्कुल हल्के हैं और ये स्पोर्ट्स शूज़ हैं जो मुझे बेहद पसंद आते हैं इसके बनावट बेहद खूबसूरत है इसका कलर जो है वो है नेवी ब्लू और इसके आसपास एक मोटी परत लगी है क्योंकि मेरा काम सिविल इंजीनियर का है तो मैं सरियों पर चलता हूँ मिट्टी में चलता हूँ तो मुझे इसके आसपास एक प्रोटेक्शन चाहिए जो जाली से पहले आता है तो वो इसमें लगा हुआ ये मुझे बेहद पसंद आया और वजन भी इसका हल्का है और ये बेहद किफायती हैं और दूसरी बात इस जूते में सबसे जो खास बात है वो ये है कि ये कम से कम तीन से चार साल चलते हैं और इसकी जो फिटिंग्स है इसकी फिटिंग्स में कोई परिवर्तन नहीं आता है इसको पहनते हैं जब पंद्रह से बीस दिन या एक महीने पहनने के बाद जब इसको धोते हैं और धोने के बाद जब ये सूखते हैं तो इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि यह वापस अपनी पुरानी फिटिंग्स में आ जाते हैं जैसे नए मंगाए थे वैसा के वैसे फिटिंग का ही है मुझे एहसास देते है और इसीलिए ये मुझे प्रोडक्ट बेहद पसंद है और प्यूमा कंपनी के जूते में पिछले दस साल से पहन रहा हूँ